बिफां गायनोब्ला जिखुनु हायावनो जायो जोंनि हामायावबो जायो बाला हायावबो जायो ओमफ्राय बिफां गायनाय समाव जेनेबा हासार एसे होयोब्ला साबसिन जायो आरो जेनेबा गय बिफां बा माबा मोनसे बिफां गायनायाव आरो ओमफ्राय हासारफोर बाहायनाया जेनेबा गोबोरखि हासारा साबसिन जायो ओमफ्राय गोबोरखि हासारखौबो जेनेबा गोथांखौ होनांला आरो हासारखौ जेनेबा फोराननोसै फोराननानै फोराननानै रानोब्ला बेखौ होनोसै आरो होनानै ओमफ्राय गायनोसै गायनानै ओमफ्राय बिदिनो गभामेन्ट हासारफोरबो इसे एनै होयोबा साबसिन जायो आरो ओमफाय बिफां गायनायाव जेनेबा बुरजा गायोबा जेनेबा हारसिंयैथ' हाया नालाय हाजिरा मुजिरा लाफादेरनोसै गायनोसै बिदिनो गोबोरखि हासार होनानै बेबायदि आरो बिफां गायनाय नि माबाया